لکھنؤ میں ارتقاء کے لحاظ سے لکھنؤ کو چند دشواریوں کا سامنا ہے مثلاً لکھنؤ میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں کم ہیں اور ان کنسٹرکشنز کمپنیز کنسٹرکشن کا کام اس وقت ٹھپ ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کام پہلے ہوتا تھا لیکن اس وقت دو ہزار سولہ اور دو ہزار بیس اکیس کی کے ماحول کی کے بعد ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی بالکل ختم کے قریب ہے اور اسی اسی لحاظ سے جو روڈ روڈ ٹرانسپورٹیشن کا جو معاملہ ہے اس میں بھی روڈ انفراسٹرکچر کی کچھ حد تک کی کافی زیادہ ضرورت ہے لکھنؤ میں اور جو جو معاشیات کا اہم اہم ذریعہ ہیں اور سماجیات کے لحاظ سے یہاں یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے لوگ ہم بڑی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں لکھنو تو ہم آہنگی میں پوری پورے ملک میں مشہور ہے اور ماحولیات کے لحاظ سے لکھنؤ میں ایک ندی ہے جو سب سے اہم ذریعہ ہے یہاں پر صفائی کا اور یہاں پر آبپاشی آبپاشی کا لکھنؤ کے اطراف میں اور سیاست جو لکھنؤ کی ہے سب نہایت ہی پراگندہ سیاست ہے اور جو سیاست کی سب سے منفی بات ہو سکتی ہے وہ لکھنؤ کی سیاست میں ہے اور لکھنؤ میں سب سے اہم اور لکھنؤ کے کی جو پوزیٹو باتیں ہیں جو مثبت باتیں یہ ہیں کی لکھنؤ میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف آئی آئی ایم لکھنؤ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لکھنؤ ہے نیشنل لا یونیورسٹی لوہیا ہے لکھنؤ میں اور کنگ جارج میڈیکل کالج یونیورسٹی لکھنؤ میں ہے جو بہت ہی اہم انسٹیٹیوٹس ہیں تعلیمی ادارے ہیں